जी मैं बैंक एम्प्लाय ते नेईं आं पर जियां तुसें पुच्छेआ ऐ के अगर इसदे च केह् केह् डिफिकल्ट जां केह् केह् डिफिकल्टिस जां केह् केह् मुश्कलां केह् केह् औक्ख जेह्ड़ी असेंगी औंदी ऐ बैंकिंग गी लेइयै ते इंश्योरेंस गी लेइयै ते उसदै बारै च आ'ऊं इ'यै आखङ के हां मुश्कलां ते औंदी ऐ ते औक्ख ते औंदी ऐ की जे बड़ियां सारियां पालिसियां न जेह्कियां के साढ़े हित आस्तै बनदियां न पर असेंगी घट्ट ज्ञान होने दे कारण थोह्ड़ा नुकसान थोह्ड़ी जो बी पुज्जी जंदी ऐ इसकरी मिगी लगदा ऐ कि जिसलै अस बैंक च जन्ने आं ते बैंक जेह्ड़ा एम्पलाय होंदे न उनेंगी असें गी अच्छे तरीके कन्नै समझाना चाहिदा के केह्ड़ियां केह्ड़ियां पालिसियां आई दियां न अगर तुस इन्ना पैसा जमा करांदे ओ ते इस च तुसेंगी किन्ना ब्याज लब्भग थुआढ़ा इस च किन्ना फायदा होग जां तुस इस किसम दी पालिसी करागे ते तुआड़े जीवन च उसदा केह् उसदा केह् रोल रौह्ग तुसें ओह्दा केह् फायदा रौह्ग एह् जेह्ड़ी डिटेल ऐ बैंक एम्पलाय ने असेंगी समझाना चाहिदी पूरे तरीके कन्नै तां गै असेंगी असानी होनी ऐ ते अगर कोई बैंक एम्प्लाय नेईं ऐ ते जाह्र देही गल्ल ऐ उसी औक्ख ते औनी समझने आस्तै की जे पालिसी दे बारे च जां पैसै अगर जमा कराए ते उसदे ब्याज दे बारे च बी असेंगी पता होना लोड़चदा अगर अस कल होर बी बड़ियां सारियां पालिसियां बना दियां न तुस इन्ने पैसे कराओ तुसेंगी इन्ने गै मिलने थुआढ़ा इन्ना ब्याज मिलना पर अगर एह् सारियां चीजां जेह्कियां न असेंगी बड़े अच्छे तरीके कन्नै समझानियां लोड़चदियां बैंक एम्प्लाय गी